नमस्कार म्हाका एक चवकशी करपाची आशिल्ली तुमचे कडेन जी ल्हान टॅक्सी आसा ताचो दर म्हाका कितें पडटलो म्हाका वास्कोच्यान म्हापसा वचपाक जाय आनी हय तुमची जी ना व्हड ना ल्हान आशिल्ली मदल्या आकाराची टॅक्सी म्हाका कशी पडटली